गोंयांत खूबश्यो कम्यूनीटी ऑर्गनायजेशन आसा नांव घेवपा वचत जाल्यार थोडे आसा जशे की आदर्श गोवा फावंडेशन जे एजड लोकांक हॅल्प करपाक केल्ले आसा अमर भारती ग्राम विकास संस्था आसा जी ऍनीनल्सांक बी शॅल्टर प्रॉवायड करपाक केल्ली आसा आशा चॅरेचेबल ट्रस्ट इज फॉर एजेड एँड ऍलेडेटरी भारतीय संस्कृती प्रबोदीनी आसा भार्गवी थियेटर आसा जे आर्ट एंड कल्चर प्रोमोट करपाक आनी प्रोटेक्ट प्रिसव करपाक केल्ली आसा चॅरटस गोवा आसा ते एजड लोकांक खातीर आसा चिल्ड्रन्स रायटींग गोवा आसा ते भुरग्यांचेर जे अन्याय जाता ते प्रिवेंट करपाक आसा कम्यूनीटी रिसोर्स फावंडेशन आसा जे ऍग्रीकल्चर प्रोमोट करपाक केल्ले आसा आतां कम्यूनीटी ऑर्गनाजेशन तयार कित्याक जातात कारण की आमचे लॉज जे आसात आमचे सोसायटी जे आसा ते थोड्यो गोश्टी प्रोटॅक्ट करपाक शकनात ते प्रोमोट करपाक शकना म्हणून कम्यूनीटी ऑर्गनाजेशन तयार करतात तातूंच्यान यू कॅन प्रोमोट आर्ट कल्चर ऍग्रीकल्चर तशेंच काही लोकांक गरज आसता तांकां हॅल्प प्रोवायड करपाक शकता हूमन रायट प्रोटॅक्ट करपाक शकता ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपा खातीर कम्यूनीटी ऑर्गनाजेसन केल्ल्यो आसा आतां काही ऑर्गनायजेशन अश्योय आसा आदर्श क्रिशी क्रिडा विक्रि आसा अखील गोमंतक राजक समाज आसा एनजीओ दर्पण आसा ह्यो सगळ्यो कम्यूनीटी अश्योच केल्यो आसा ऑर्गनाजेशन टू हॅल्प पिपल